मिकी सारें थमां जैदा साढ़ी हरियाणा स्टेट दे बिच जेह्ड़ा चंडीगढ़ जेह्ड़ी ओह्दी राजधानी ऐ ओह् मिगी सारें कोला जैदा मती शैल लगदी क्योंकि मिगी चंडीगढ़ जाना इं'या लगदा जि'यां घर अपने घरै गी जाना क्योंकि मी होर ओह् सिटी मती गै शैल ऐ क्योंकि उत्थै की जे उत्थै बड़े गै जैदा लोक पढ़े लिखे दे बी हैन होर समझदार बी हैन कन्नै कन्नै उत्थै बड़ियां सारियां गल्लां एह् बी हैन जेह्ड़ियां असें गी सिक्खने गी लभदियां न क्योंकि ओह् चंडीगढ़ मिगी जैदा उत्थै अपने घुम्मने दे जगह बी हैन कन्नै कन्नै बड्डियां बड्डियां दु दुकानां हट्टियां बी हैन बड्डे बड्डे होटल बी हैन रौह्नें लेई बड़ियां बड़ियां फैसीलीटियां बी हैन तां करियै मिगी चंडीगढ़ शैल बड़ा गै शैल लगदा कन्नै उत्थै जाने आस्तै जेह्ड़े रस्ते न ओह् रस्ता जेह्ड़ा ओह् मता गै शैल ऐ